प्रश्न छै जे किओ बिहार नहि गेल छथि ओ बिहारक संस्कृतिके कोना बखान हुनका लेल हेतनि वस्तुतः सम्पूर्ण विश्वके कोनो कोना एहन नहि छै जाहि ठाम बिहारी जा कऽ अपना श्रमसँ अपना बुद्धिसँ अपना कौशलसँ ओहि समाजके किछु नहि देने छै नहि प्रभावित कयने छै तैँ बिहारके संस्कृति बिहारके जे सांस्कृतिक वैभव छै से सम्पूर्ण विश्वके लेल कोनो अपरिचित नहि छै हालमे छठि पर्वमे एकटा ह्वाटसएपपर एलै अमेरिकन एगो महिला से शारदा सिन्हाके गीत से ओही टोनमे सुनबैत रहथिन एखन एकर बखान करबाक लेल जेना आब तऽ सोशल मीडिया छै सभठाम छठिके नवरात्रके राम नवमीके आओर जे कोनो मिथिला पैन्टिंग छै या मिथिलाके जे सामा चकेबा छै ई मिथिलाके सलहेस छै ओ जट जटिन छै जे कोनो एहि तरहक से पारम्परिक लोक नृत्य छै लोक नाट्य छै जे जकरा हमसभ अरिपन कहैत छियै ओकरा दक्षिण भारतमे रंगोली कहैत छै हिन्दीमे रंगोली कहैत छै तकर जे विशेषता छै एहिठाम जे पाग बनाएल जाइत रहै सेहो सम्पूर्ण विश्वमे एखन उपलब्ध छै आब तऽ मिथिला पेन्टिंगवला पाग भेटैत छै तऽ एकरा बखान करबाक लेल दू चारि जेना मिथिला पैन्टिंग छै एकर अरिपन छै एकर जे छै से आब लन्दनमे जा कऽ मानि लेल जाय या आन ठाम कोनो एकर मिथिलाके नाच छै सल्हेस नाच या पारम्परिक जे कोनो देशी नृत्य छै से देल जाय एहि सभसँ अपन मिथिलाके संस्कृतिके बखान सम्भव छै